सिगाङावथ' लेखा फरा गैयानोमोन दायो फ्राय दा फरायनानै मानसिफोरा गिदिर गोलाव जाजोब्बाय दा बिदिनो सोलिबाय थादों फरायगासिनो मानसिफ्रा फ्राय लेखा सिगांनि जेरै बिदि गैला दायो फरायनानै मानसिफ्रा गिदिर लेखा गोरों जाजोब्बाय आरो फ्राय गैलानोसै लेखा गोरों जाजोब्बाय एसेनोसै